साढ़े एरिया च लोग बड़े बमार होंदे जियां की बखार बड़ा होंदा लोकें शूगर बड़ी जादै हार्ट दी प्रॉवलम बड़ी जादै मतलव कि बड़ी जादै एह् केस साढ़े एरिया च औंदे जियां मतलव कि डेंगू होईया बुखार लोकें इंफैक्शन बगैरा होई मतलव कि साढ़े एरिया च लोकें गी मतलव कि हैल्थ प्रॉवलम बड़ी होंदी मतलव कि इयां मतलव कि कुसे बखार दी बड़ी बुखार होंदा डेंगू होइया हार्ट दी प्रावलम शूगर दे मरीज़ बड़े जादा न उनें मतलव कि शूगर दी प्रॉवलम च लोकें शूगर दी बज़ह कन्नै लोकें हर पूरा शरीर मतलव की दर्द करदा दर्द करी पूरा शरीऱ दर्द करदा शूगर दी बज़ा कन्नै उंदी किडनियें पर बड़ा फर्क पेई जंदा मतलव की उनें एह्दे च एह् बुखार बखूर और बुखार दी बज़ह कन्नै लोकें ई बड़ी तकलीफ लोकें बड़ी मतलव साह्न करदे लोग बड़ा इयां शूगर सिर दर्द शूगर दी बज़ा कन्नै